हेलौ

औ औ मा जायगायाव बेराय हैनो ओरैनो आच्छा आच्छा कामायख्या जों आलादा आवबो थांफागोन ओमफ्राइ नोंसोरो माबा ओरैनो ट्रिभ लादों नालाय नोंसोर माबा बुखिं खालाम खाबाय हरबाय नामा ट्रिबनि आच्छा आच्छा माने बिबादि मोनथाम मोनब्रै स्फिदाव थांनोबा आरोखि थुर गाइद लायोबा नों बुखिं खालाम ग्रोनांगोन बुख खालामाबाथ' नों मोननाय नङा नालाय औ ओमफ्राइ जेनोबा नोंसोरो हारसिङै ना ज' ग्रुबै फैगोन आरो आच्छा आच्छा होनबा नोंसोरो कामायख्याव फैयो बाथ' कामायख्या जेनोबा नोंसोरथ' मिथिखायोना ओरैनो बियो गुवाहाटी एरियावबो दंखायो बेयो नङा होनबा मोनसे मालिगाव जायगायाव आरोखि निलाचल होननाय मोनसे हाजो दङ बेवहाय दङ कामायख्याथ' गोदोनि जेनोबा बानाय लांनाय नरनारायन बिथांमोनहा माबा बेखौ बानाय फिनदों आरोखि जेनोबा बिनि हिसथ्रिफ्रा थ' गोदोनिफ्रायनो नङा होनबा दंखायो दिनै बे कामायख्या मन्दिराव जेन'बा गोदोनिफ्राय लायोबा नरखासुरनिबो मा होनो मोनलाय बिखौ गाखोग्रा स्तेब बानायना होनायनि खाहानिखौथ' खोनाखाबाय नङा होनबा बेफोर खाहानिखौथ' खोनाखाबाय नङा होनबा बेफोर दङ आरोखि ओमफ्राइ बिदिनो जोंनि बर'निबो मिनथिबाय कामायख्याव माखासे आरनाय आगर बेफोर बायदि रोखोमनि बुस्थुवाबो दङ आरोखि नोङो थाङोबा बिराद मोजां आरो बेजों लोगोसे नों खाथि खाला मेरला मन्दिरफोरबो दंबावो जेनबा कामायख्या मन्दिर बेल' नङा ओरै जोंहा गुवाहाटीयाव थाङोबा उमानन्द मन्दिर थाबाय जेनबा ओमफ्राइ थुख्लेसरि थाबाय जेनबा जोंहा ओरै ओमफ्राइ दंबावो जेनोबा जोंहा थ' माखासे मन्दिरफोरनि अनगा आरोबाव आलादा दंबावो नङा होनबा जेनोबा स्तेद जु फोर थाबाय जेनोबा फ्लेनेटेरियाम बेफोर बायदि रोखोमनि दं आरोखि ओमफ्राइ जेनबा नोंसोर मालाफोर फैनायनि थारगेद लादों जेनोबा आच्छा आच्छा औ औ फनद्र थारिग बाथ' माबा जाहैबाय मंगलबार औ बिराद मोजां मंगलबाराव नोंसोर फैयोबा आरामसे दिनाबो मोजां ना फुजा दरसनबो खालामनो हागोन आरोखि औ दे होनबा बिदि बालाय औ दे